जेनाकि ग्रामीण छेत्रके पहचान हमर सभकेँ सन्स्कृतिक रहै आओर जेना हमर सभकेँ पपा दादाजी ई सभ खेलथिन कबड्डी खेलथिन कुस्ती खेलथिन आओर हुनका सभके टाइममे तऽ क्रिकेट मोबाइल एहि सभके तऽ रहै नहि अक्सर हुनका सभमे कुस्ती होइ दौड़ होइ कि हँ के कतेक अइ आओर सभके घरसँ अलगे रूट छलैहँ आओर तऽ आओर सभ हमरा सभकेँ सन्स्कृतिक जे अइ पहिले छलै आओर आब बहुत अन्तर भऽ गेलै आब नइ केओ क्रिकेट खेलऽ जाइत छै सभ अपना अपना फोनमे घुसल रह आओर घरमे रहैत छै आओर सन्स्कृति कबड्डी तऽ कहियो हमसभ बऽ कहियो केओ नहि खेलऽ जाइए कबड्डी भेल पहिले गिल्ली डण्डा होइत छलै गोली होइत छलै कुस्ती भेल आओर जेना सभ प्लान बनाकऽ कहुँ खेलऽ गेल बारजी लगेलक आओर पञ्जा लड़ेलक आओर हमरा सभमे तऽ आइ तक किछु होइत नहि छै आओर जतेक आइ कालहि के धियापुता से सभ किछु खेलैत नहि छै सन्स्कृतिक धीरे धीरे छुटल जा रहल अछि ओहि सभकेँ कनि सुधार होयबाक चाही आओर खेलके खाली आइ काल्हिके बच्चा सभ खाली मोबाइलमे घुसल रहत भरि दिन पबजी फ्री फायर इहे सभमे घुसल घुसिकेँ खेलैत रहैत छै अऽ हुनका सभके अखन जे अब कोनो कोनो बच्चा सभ जायत अखन कि हँ हम क्रिकेट खेलैत छी क्रिकेट चलि जैत दू घण्टा खेलत आओर किछ नइ कबड्डी कुस्ती फुटबौल ई सभ केओ आब नहि खेलैत छै बस इहे सभ छै आओर की कऽ सकैत छियै संरछ प्रारम्पिक खेलके लेकिन हमरा सभके छै सन्स्कृतिक हमर सभके पहचान छै तऽ हमरा सभके बचाबऽके तऽ जरूरी छै आओर खेलऽ के चाही ई सभ लेकिन आब किछु कऽ नहि सकैत छी अकेले हमसभ हम अकेले कहाँ जा सकैत छी कि हम अकेले कुस्ती खेल नहि पबै नहि हम अकेले कबड्डी खेल तऽ इहे सभ छै आओर जतेक अहाँके हमसभ केकरो फोन कयलहुँ तऽ ओहो सभ केओ तैआर नहि होयत कहत नहि भाइ ई छै मोबाइलमे छी फिल्म देखैत छी वेब सीरिज देखैत छी आइ काल्हिके आब तऽ इहे भऽ गेलै कि जब देख जब केकरो फोन करू किछु खेलऽ जाइ ले तऽ कहत कि हम टी वी देखैत छी नहि तऽ कहत कि हम फिल्म देखैत छी नहि तऽ कहत भाइ पबजी खेलैत छियौ फोन रख आओर पबजी नहि तऽ फ्री फायर इहे सभ छै भरि दिन विद्यार्थी सभके देखबै अहाँ कहुँ जाकऽ पढ़ो लऽ जाइत तऽ कॉलेज अगर कहियो जहाँ रहत तऽ कॉलेजमे चलि गेल एक घण्टा रहत फेर आबि जायत ओहिके बाद फेर किछु नहि रूममे घुसल अखन ठण्डीके टाइम छै तऽ बिस्तरमे जाकऽ सभ चारि घण्टा पाँच घण्टा फिल्म देखलक एहिके बाद फेर उठल एना होइत छै तऽ एक हजार बेर हमसभ फोन कऽ कऽ हमसभ रहि जेबै कि हाँ भाइ खेलै चल चाहे नहि तऽ से कहत कि नहि भाइ सुतल छी तबियत खराब भऽ गेल लेकिन सभ आइ काल्हि वेब सीरिज सभ मूवी सभ देखैत रहैत छै तऽ ओहे हमरा सभके सन्स्कृतिक छुटल जा रहल अछि